हाँ मैं इंडियन आइडल जैसे म्यूजिक रियलिटी सो देखती हूँ इसके अलावा भी मैं कई गानों के सो देखती हूँ मेरा पसंदीदा प्रतिभागी पवन सिंह सहरावत था क्योंकि उसका गाना गाने का तरीका मुझे बहुत पसंद था और वह उस समय का विजेता भी बना इसलिए मुझे ये बहुत पसंद था कभी कभी मैं उसके सो को रिपीट टेलीकास्ट भी देखती थी हाँ मैंने अपने गायन को बेहतर बनाने के लिए उससे बहुत कुछ सीखा वैसे तो मैं कभी कबार ही गाना गाती हूँ इसलिए मुझे कोई खास उससे दिलचस्पी नहीं है लेकिन मुझे अपने पसंदीदा प्रतिभागी के गायन से बहुत सारी दिलचस्पियाँ थी